नमस्कार जियां थोआनू पता कि राती जेह्ड़े लब्भने आह्ले पक्षी न ओह् जैदातर और केह् ऐ उल्लू ऐ और बाकी जेह्ड़ा ओह् ऐ केह् बोलदे मलाह् ऐ बाकि और जेह्ड़े स्हाााानू दिनै लब्बने आह्ले जा पक्षी तै बथ्हेरे ऐ पर जेह्ड़ा राती पक्षी लब्भने आह्ले ओह् ते बस एह् ही ऐ घट्ट बध्द कोई उल्लू लब्भी गा कदी कुतैं और बाकि जेह्ड़ा कदी कुतै मलाह् लब्भी गा और निं तां पैह्ले आह्ली जनरेशन दिक्खनी होऐ ते क्यूंकि स्हानू ब बड़े जैदा पक्षी लभदे होंदे हे राती राती जिल्लै उट्ठना सोना किन्ने पक्षी लब्भने स्हानू अजकल्ल कोई पक्षी निं रेह् दा अजकल्ल दी बड़ा दुक्ख होंदा सानू कि अजकल्ल दी जनरेशन दिक्खियै कि हां अजकल्ल कोई पक्षी बी निं लभदा स्हानू राती दिनै लब्दे किन्ने दो तिन लब्भी जंदे पर जेह्ड़ा रातीं लब्भने आह्ले ओह् ते घट्टो घट्ट कोई उल्लू कुतै इ'यां बिच्चें वारें कुतै इ'यां बूह्टे'र बैठियै लब्भिया ते लब्भिया निं ते अजकल्ल ओह् बी ऐ ते जेह्ड़ा बाकि और ऐ जेह्ड़ा मलाह् ऐ जदूं अदूं लभदे ओह् घट्ट बद्ध जदूं जदूं फल फ्रूट लगदा राती अम्ब बगैरा होइये एह् ही लब्ब लग्गन कुतै तां ही लभदा और बाकी जेह्ड़े और बाकी जेह्ड़े ओह् दिनै लभदे दिनै बथ्हेरे लभदे स्हानू एह् बड़ा दुक्ख होंदा कि अजकल्ल जेह्ड़े जानबर न ओह् कुत्थै चली गेदे अजकल्ल स्हानू जानबर लब्भना ही बंद होई गेदे इ'न्ना जैदा असीं जदूं पैह्लै इ'न्ना घुम्मदे होंदे हे ओह् सानू किन्ने जानबर लभदे होंदे हे राती राती असैं कुतै जाना स्हानू बड़े जैदा जानबर लभदे होंदे हे पक्षी लब्भने इन्ने हु'न पक्षी लब्भने बंद होई गेंदे असें कोई है कि कुतै राती बराती कुतै यां बिच पारै कुतै इ'यां कोयल बोल्ली गी निं तां अजकल्ल कोयल बोल्लना बी बंद होई गेदी ऐ निं तां इ'न्नी शैल कोयल दी अवाज थुहानू पता इन्नी शैल होनी कोयल दी अवाज कू कू करियै जिसलै बोलदी बाकी रेही गल्ल स्हानू उल्लू दी कदी कुतै लब्भी जंदा राती बरात ओह् स्हानू इन्ना खास पसंद बी हैनी जेह्ड़े सानू अजकल्ल दे पक्षी पसंद न अजकल्ल ओह् लब्भना ही बंद होई गेदे और असै थोहानू पता ही ऐ कि अजकल्ल जियां जियां नवें नवें च चली पेदे न फोन बगैरा उ'आं उ'आं पक्षी लब्भना बंद होई गेदे न राती बराती पक्षी लभदे किन्ने शैल होंदे अजकल्ल पक्षी कोई लभदा ही निं ऐ राती छड्डियै स्हानू दिनै पक्षी निं लभदा राती स्हानू कुत्थोआं लब्भने अजकल्ल बस एह् ही ऐ उल्लू ऐ ते ओह् स्हानू पसंद निं ते जेह्ड़ा ओह् ऐ मलाह् ऐ ते मलाह् केह् करदा बगाड़ ही करदा स्हानू ओह् वी शै पसंद निं जेह्ड़े स्हानू पसंद हे राती इन्ने शैल ओह् पक्षी हे इन्ने मन मनपसंद पक्षी अजकल्ल ओह् बी लब्भना बंद होइये और बाकी केह् बोल्ली सकने अस अजकल्ल जियां ञ्यानें म्यानें उ'नें पुच्छना हा कि बच्चा कोई राती पक्षी उ'ने बी हैनी पता कि एह् पक्षी बी होंदे अजकल्ल ओह् अपने डुब्बे दे स्हानू असैं और कुस्सी पुच्छना बाकी हे जेह्ड़े असी निक्के होंदे पक्षी कन्नै ते राती बराती असैं पक्षी दिक्खने अजकल्ल सानू ओह् बी लब्भना बंद होई गे और असै केह् करना स्हानू जेह्ड़े असी रोज चीजां दिक्खनियां रोज पक्षी दिक्खने ओह् ही दिक्खना बंद होई गे अग्गै जनरेशन नै केह् करना राती बराती इन्ने शैल पक्षी होने और केह् करना असी बाकी जेह्ड़े एह् जेह्ड़े जेह्ड़े बाकी जेह्ड़े बी ऐ पक्षी जेह्ड़े स्हानू निं लभदे ओह् बी दिक्खी दिक्खियै दुक्ख होंदा कि असें निक्के निक्के होइयै असें पक्षी दिक्खना शुरू होए हे पर हु'न अजकल्ल पक्षी निं लभदे ते सानू किन्ना दुक्ख होना ऐ जेह्ड़े दिनै लब्बदे दिनै बी पैह्लै किन्ने लब्बदे होंदे हे अजकल्ल पक्षी निं लभदे दुक्ख ते होंदा ही ऐ कि जनरेशन एह्डी इ'न्नी जैदा एडवांस चली पेदी ऐ कि जेह्ड़े पक्षी निं लब्बदी अजकल्ल कुसे ञ्याने बी पुच्छना होऐ राती बराती केह्ड़ा पक्षी लभदा ञ्यानें गी ओह् बी निं पता होंदा कि राती केह्ड़ा पक्षी लभदा और बाकि जेह्ड़े लभदे ते ओह् ते स्हानू पसंद ही निं हैन ते जेह्ड़ी जनरेशन अजकल्ल चली गेदी ऐ चला दी ऐ मिगी लगदा आने आह्ले टैम उप्पर एह् जनरेशन मिगी लगदा राती जेह्ड़े पक्षी लब्बदे ओह् वी निं लब्बने हैन